ہلو کیا آپ شیرِ پنجاب سے بات کر رہے ہیں میں رفینہ بات کر رہی ہوں مجھے آپ سے مطلب مجھے میں نے آپ کے ریسٹورنٹ کے بارے میں بہت سنا ہے آپ کے یہاں بہت اچھا کھانا ملتا ہے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے ریسٹورنٹ میں آنا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ کے یہاں پارکنگ اویلیبل ہے تاکہ میں اپنی گاڑی وہاں پارک کر سکوں اور دوسرا سوال مجھے یہ کرنا تھا کہ آپ کے یہاں ڈشز میں یعنی کھانے میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اگر میں چھ بجے آتی ہوں تو کیا زیادہ بھیڑ تو نہیں ہوگی مجھے میز میرے مطلب میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے میز دستیاب ہو جائے گی اور آپ کے یہاں ریسٹورنٹ بند ہونے کا ٹائم کیا ہے یہ مجھے پوچھنا تھا